हांव म्हज्या बायकाची काळजी अश्या तरेन घेता जशें तें म्हाजें भुरगें कशें केन्नाय पयस वयतकीर तेका येतकीर हांव सदांच धुता निवळ करतां आनी पुसून काडटा आनी धांपून दवरता वेळच्या वेळेर ताची सेवा करता तेका मेकानीकाक कडेन व्हरोन तेल सोडप तेची तेका ऑयलिंग करप अश्यो कांय गजाली हांव करता आनी जेन्ना केन्नाय हांव पयस वचपाच प्रवास करपाचे आसता म्हाज्या बायकान त्या वेळाचेर पयलीं तेका मेकानिका कडेन व्हरोन तेचे सगळें भाग जे आसात तें तपासून घेतां समजा आता इतले पयस वचपाक ती म्हाजी बायक सशक्त आसा काय कितें हें पळयता आनी त्यानुसार मागीर हांव म्हज्या बायकाचे घेवन वयता